دبلے پتلے لوگوں کے لیے اچھا کھانا کھانا ہے فروٹ کھانا ہے اور ساتھ میں اس کو جو ہے تو اپنی صحت کے لیے اچھی طرح سے مطلب غذا کھانا ہے جیسے فروٹ روٹیاں سبزی ہری سبزی جتنا کھا سکے دودھ کھا سکے جتنی اچھی طرح سے کھا سکے تینوں ٹائم کھانا کھانا ہے اور اس کے لیے جو ہے تو پھر اس کو اپنے صحت کا خیال رکھتے ہوئے یوگا کرنا ہے جس سے کہ وہ تندرست رہے اور صحت مند بنے جتنا دودھ کھا سکے جتنا گھی کھا سکے اتنا اچھا ہے اس کے لیے اور پھل فروٹ میں بھی کئی طرح کے ایسے فروٹ ہیں پھل سبزیاں ہیں جیسے لوکی ہے بھنڈی ہے جیسے آم کا سیزن ہے آم اچھی طرح کھانا ہے اس کو دودھ کے ساتھ کھانا ہے جس سے اس کا صحت بنے گا تندرستی بڑھے گی دوڑ لگانا چاہیے گھومنا پھرنا چاہیے صبح جلدی سو کے اٹھنا چاہیے کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹہ سونا چاہیے زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرے ٹائم سے جگے ٹائم سے چلے ٹائم سے کھائے ٹائم سے سوئے اس کے لیے یہ صحت کے لیے کافی صحت مند رہے گا وہ